चित्रकलेत आव्हात्मक स्वरूप म्हटल्यार दोळे काडप हें खुबूच एक सामकें डिफिकल्टशी टास्क आसता तितून दोळे सारके जाले जाल्यार सगलें चित्र अशें उठून दिसता पूण तें सोंपेपणी जायना ताका मात्शे खूब एफट्स लागता खूब प्रॅक्टीस करची पडटा आनी चित्र काडटना खंयच्या गजाली खूब कठीण आसता म्हटल्या तेच जा दोळे काडप स्कॅचिसान खंयचे मनशाचे ना जाल्यार तूं खंयचे देवाचें बीन कितें काडटा तेन्ना आनी सिनरीन तूं मेन म्हटल्यार झाडां झाडाचीं पानां पक्षी उडटा ते उदक व्हांवता तें हें काडप खूब खूब म्हटल्यार अशें डिफिकल्ट लागता कठीण आसता काडपाक हांवें कशे तरेन अभ्यास केर केलो म्हटल्यार हांव प्रॅक्टीस करी ट्रेस करून काडपाक मागीर एक एक मात्शें पयलीं इजी इजीशीं ड्रॉइंगां काडटालें आनी मागीर डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्राय करपाक लागलें जशी जशी प्रॅक्टीस केली तशें तशें म्हजे कडेन चित्रां सारकीं जावपाक लागलीं